आसामनि मुंदांखा दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो हानाय थावनिफोरा जेरै जोंनि उदालगुरि दिस्ट्रिक्टनि भैरुबखुन्द सफनगाव वाथारफल बगामाथि सरलपारा ग्रासलेण्ड बायदि दङ दा उपेन्द्र नाथ पार्कबो गोदान जादों उदालगुरिआवहाय दा बेफोराव जोङो बेरायहैबाय दा भैरबखुन्द'आव जोङो थाङो थांनानै बेयाव पिकनिक जाहैयो दा बेयाव वाथारफलबो दङ सुइमिंफुल दा बेवहाय जोङो दुगैहैयो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर नुनो मोनो भैरबखुन्द'आ अरुणाचल खाथि जायो जों दा बेवहायबो बेरायहैयो दा थावनिफोरा बेरायनो मोजां आरो नुथायफ्राबो मोजां समायना दा जों बेयाव

एन्टारटैइन्टमेन्ट बा रंजाबोबाय दा बेनि अनगायैबो सफनगाव होननाया बेनिनो खाथि जायो दा जों बेवहाय थांनानै गोबां दुगैयो वाथारफलावहाय रंजाबोबोबाय गोबां लोगोफोरजों दा बेयावहाय थांनायनि अनगायैबो बगामाटिआवबो थांबाय बेयाव थांनानै जोङो रंजानाय दुगैनाय बायदिसिना नुथायफोरखौ समायना नुथायफोरखौ जों नायनो हायो दा बेयावहाय नुथायफोरा मा बुंनो बिफां लाइफां हाजो हाला थाबायग्रा लामा गेलेग्रा गथ'फोरनि बेफोरबायदि गोबां दङ फेसिलिटि दङ दा बेवहाय जोङो रंजायो मोसायो बेरायो जोंनि न'खरनि एबा लोगोफोरजों जोङो बेवहाय जेब्ला बोथोर सफैयो बा सम सफैयो अब्ला जोङो बेरायनो थाङो जों गोबां जायगा थांबाय जेरै काजिरङा पार्क बेफोरबायदिफोरावबो जुनारसालि दङ बे जुनारसालियावबो थांबाय दा बेवहाय थांनानै जोङो गोबां रोखोमनि जुनार नुनो मोन्दों जेरै गान्दा मोसा मैदेर बायदि रोखोमनि जुनारफोरखौ जों नुबोनो मोनबाय दा जों बेखौ नुथायखौ नुनानै जों मिथिबायदि बेफोरबायदियाव बेफोरबायदि जुनारसालियाव बेफोरबायदि थायो दा जों मिथिजोबामोन दा जोङो बांसिनै थांबाय थानाय जायगाया जादों भैरुबखुन्द' दा बेवहाय जोङो बांसिनैनो थाङो जेब्ला जोङो रंजानायनि दिन एबा बोथोर सफैयो बा सम सफैयो अब्ला जोंबो थाङो आरो बयबो थाङो बेवहाय जोङो जेब्ला जानुवारिनि एक टारिक दुइ टारिक बेफोरबायदि सम सफैयो अब्ला जों बेवहाय थांनाय जायो लोगोफोरजोंहाय बा न'नि सोद्रोमा बा बिमा बिफाजों दा बेवहाय थांनानै जोङो सिगांग्रो जानाय लोंनायनि बिदिनो ना बेदर ओंखाम ओंख्रि बेफोरबायदिनो जोंनो जोङो गोबां जाग्रा मुवा बेसादनि संनाय खावनानै जायो जोङो बेयावहायनो जायगा बेरायो वाटारफलफ्राव दुगैयो सुइमिंफुलफोराव खाथि खाथिनि अरुणाचल आसामनिफ्राय बेफरावबो बेरायनानै फैयो दा आरो ग्रासलेण्ड होननाय मुंनि मोनसे आसामाव दङ बेयावबो जोङो थाङो दा बे ग्रासलेण्डनि नुथायफ्रा जोबोद समायना मिथिंगायारि दा बेयाव थांनानै जोङो बिदिनो बेरायहैयो अन्थायफोरखौ नायहैयो बायदि समायना मिथिंगायारि सोमखोर बिफां लाइफां बेफोरबायदियाव थाङो आरो सोरगोफुरि होननाय दङ बे सोरगोफुरिनि हाजोआवबो जोङो थाङो बेरायहैयो दा सोरगोफुरिनि हाजोआव जों नुथाय हाजो गाखोनाय आरो अन्थाइफोरखौ नायनाय दै बाज्रुमनायफोरखौ नायनाय बेफोरबायदि जों नायो दा नायनानै बेनि अनगाबो जों गोबां जायगा दावबायबोबाय बा एबा गिदिंबोबाय दा बेफोरबायदि अनगायै गोबां आं मिथियैबो दं आसामनि दावबायारि थावनिफोरा जेरै गुवाहाटि काजिरङा पार्क बिदिनो उपेन्द्र बेफोरबायदियावबो आं थाङाखै दा उनावहाय थांनाय जागोन बेयावहाय दा जेब्ला सम सफैगोन अब्ला थांगोन दावबायगोन दा सिबसागरफोराव थांनो नागिरदों सिबसागर ब्रह्मपुत्र' दैमा बायदि लैथोमाफोरखौबो नायनो बा बिदिनो दावबायनो नागिरदों दा बेयाव गोबां मानसिफोरानो थाङो गोबां गोजान गोजाननि मानसिफोर फैयो दा बेयावहाय थांनायनि जेब्ला सम सफैगोन बेफोरावबो थांगोन दा थांनायनि जेबो खाबु बा टाइम लाथ'वाखै एसेनोसै